سویگی والے ہمارا آرڈر گیا تھا آپ نے ابھی تک بھیجا نہیں ہے کیا نہیں نہیں ابھی آرڈر ڈلیور ہمارا نہیں ہوا ہے اچھا ٹھیک ہے تو کب تک آئے گا تو چیک کرتے کہ ہماری پیمنٹ ہو گئی جی چیک کیجیے اب تک تو ہو گئی ہو جانی چاہیے اوہ اچھا اچھا اچھا آپ کی ڈلیوری کتنے منٹ میں ہو جاتی ہے اچھا دوری ڈسٹینس کے اس پہ ہم نے جو فوڈ آرڈر کیا تھا وہ ابھی لے کے آپ چیک کر کے بتا سکتے ہیں وہ ابھی لے کے نکل چکا ہے میکسمم کتنے منٹ میں پہنچے گا اچھا اوکے اوکے اچھا کال آ رہی ہے اس کی اچھا دیکھتے ہیں اوکے اوکے